حال ہی میں میں نے ایک ناول پڑھی تھی جس کا نام تھا د ہارٹس آف د لاسٹ مین جو لکھی سید بشار نے جو حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں اس ناول کی یہ بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے پرجوش کلام لکھا ہے اور ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اپنی قوم کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار نبھانے کا صلاح دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ناول کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور اس سے سیکھ حاصل کریں